हमर सबके जे व्यञ्जन अछि से दक्षिण भारतीय व्यञ्जनसँ कने भिन्न अछि आओर ओनैहिओ कोनो कम नहि अछि भात दालि सब्जी आओर सबसँ बेसी तिलकोराके तरुआ तऽ एते स्वादिष्ट होइत अछि एते स्वादिष्ट होइत अछि जे कि कहू आओर सङ्ग सङ्ग ओनाहिओ जे छै उत्तर भारतमे तऽ बहुते व्यञ्जन छै आब कढ़िए चावल खाउ कि जे भी बनाबू तऽ बहुत तरहके किछु भी हुअए तऽ एकटा पकौड़ा जरूर बना लिअऽ तऽ अपन भारतीय ताहूमे उत्तर भारतीयके तऽ व्यञ्जनके कोनो छेबे नहि करै जे कि बनतै आओर नहि बनतै बहुत स्वादिष्ट बहुत स्वादिष्ट आओर सबकिछु एकदम स्वास्थ्यवर्धक स्वास्थ्यके हानि पहुँचाबैवला नहि छै जे बहुत तेल मसालामे बनि गेलै